مہاراشٹر حکومت نے چھوٹے گاؤں کی آمدنی بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات شروع کیے ہیں ان میں فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے سبسڈی جدید تکنیک اور آبپاشی کی سہولیات کے ذریعے ذیل ترقی کو فروغ دینا شامل ہے مزید برآں زرعی پروسیسنگ کی صنعتوں کو فروغ دینے سے دیہاتیوں کو ان کی پیداوار میں قدر بڑھانے میں مدد ملتی ہے دیہی روزگار کی اسکیمیں ملازمتیں فراہم کرتی ہیں اور ہنرمندی کے فروغ کے پروگرام کو متبادل ذریعہ ذریعہ معاش کے لیے نئی مہارتیں فراہم کرتے ہیں بنیادی ڈھانچے کی ترقی جیسے سڑک رابطہ منڈیوں تک رسائی میں مدد کرتا ہے مزید برآں مائیکرو کریڈٹ اور مالی مدد میں مالی مدد گاؤں والوں کو چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے بااختیار بناتی ہے اجتماعی طور پر ان کوششوں کا مقصد مہاراشٹر کے چھوٹے دیہاتوں میں دیہی معیشتوں کو بہتر بنانا اور زندگی کے معیار کو بہتر بنانا ہے